जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा मां कविता टेलर थी ॻाल्हाया अरे सिमरन आई किंथे हेॾा ॾींहंनि थिया अहिनि आईं न आईं ॿियो ॿियो कोई टेलर ॻोल्हियो अथई छा हेॾनि ॾींहंनि में आई न आईं कीअं यादि कहियो अथई हल बुधाए

अर्जन्ट अर्जन्ट ड्रेस अर्जन्ट ड्रेस त हाली त न छोजो शादी सीज़न हले थी मुंहिंजा पाण मास्टर सभु बिज़ी लॻा पिया आहिनि घणनि ॾींहंनि में खपेव ड्रेस हेॾो लेट छो खणी आई मुई पोइ अच्छा त हुनमें छा पैटन बैटन आहे छा कुझु अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा पर हिकु हिकु बुधजे पैसा लॻंदा हुनजा अर्जन्ट जा तमामु मां बि त मास्टरनि खे जवाब डींदमि न माना वधीक न तोखां वधीक न वठंदमि मुंहिंजी झूनी कस्टमर आईं हलो त ठीकु आहे तव्हां अची करे रुबरु ते हा त हिकु कम कजो मां बि मास्टरनि खां पुछाती ईअं बि हूंदो त तव्हां मूंसां शाम जो मिलो मां तव्हांखे हा या न जवाब ॾींदमि हा हा हा तां हुनखे हा बि चओ पर शाम जो अचो त फोन करे अचिजो पो हिकु कम कयो न तव्हां शाम जो पंहिंजे हिन खे बि साहेड़ीअ खे बि वठी अचो वधीक उहा ड्रेस बि खणी अचो जीअं ॾिसी करे पोइ जीअं हूंदो तीअं कंदासीं फेब्रिक फेब्रिक ॾिसी करे पो ॻाल्हाइबो भई हुनमें छा पैटन अंदरु छा वर्क़ थियल आहे कहिड़ो फेब्रिक आहे पोइ जीअं हूंदो हा तव्हां शाम जो अचो ॿई ॼणियूं अचो फेब्रिक ॾिसंदा मुंहिंजा मास्टर बि ॾिसन मां बि ॾिसां पोइ जीअं हूंदो अॻिते वधीक ॻाल्हाईंदासीं

मस्तु मस्तु सभु बड़िया यादि कंदा रहिजो विसारजो न इहे दफ़ो मां अर्जन्ट कढी थी ॾियाव ॿिए दफ़े न डींदीमांव कढी ठीक आहे जी हलो ठीक आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल